باورچی خانے میں بعض دفع بہت سارے کام ہوتے ہیں اور ایک آدمی کے لئے کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو میں کبھی کبھار جب اِس طریقے کا کام ہوتا ہے تو میں اپنے دوسرے خاندان یا ممبر کے ساتھ باورچی خانے میں چلا جاتا ہوں اور اُن کے ہاتھ بٹانے میں مدد کرتا ہوں جیسے سبزی کاٹ دینا یا پیاز چھیلنا اور کاٹنا یا برتن دھلنا یہ سب کام میں اُن کے ساتھ شیئر کر کے کرتا ہوں اِس کے ساتھ وقت بھی گُزر جاتا ہے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے اور یہ کام کرنے میں مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے اور کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی ہے بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے اور میں خوش بھی ہوتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں میری ماں یا میری بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں خود سے باورچی خانے کا پورا کام جیسے کہ چاول بنانا دال بنانا سبزی بنانا یا دوسرے کام میں خود سے کرتا ہوں اور میں چاول اچھا بنا لیتا ہوں سبزی بھی بنا لیتا ہوں تو اِس طرح ایسا کرنے سے اُن کی مدد ہو جاتی ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ چلو میری طبیعت خراب ہے تو اِنہوں نے میری مدد کی پورا کھانا تیار کر دیا اور ماشاء اللہ میں کھانا بھی اچھا بناتا ہوں اور اُن کو پسند بھی آتا ہے اور وہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں اور مجھے بھی خوشی ہوتی ہے جب وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں میرا بنایا ہُوا تو تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے کھانا اچھا بنایا تو مجھے بھی بے حد خوشی ہوتی ہے تو ایسا کرنے سے مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور اِس طریقے سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میرا وقت بھی گُزر جاتا ہے